हैल्लो मैम नमस्ते मैम क्लॉस दे बच्चे गी बड़ी प्रॉब्लम आवा दी ऐ ओह् पक्खे निं चला दे बच्चें गी़ गरमी बड़ी लग्गा दी ऐ ते बच्चे आक्खदे सानूं गरमी बड़ी लगदी में आक्खेआ प्रिंसीपल मैडम गी फोन करियै बोल्लेआ कि लैनी ऐ कि पक्खे लाई देओ ठीक ऐ मैम ओके मैम धन्नबाद